अगर अस अपने फ्यूचर दी गल्ल करचै साइंस दी फील्ड च जां फिर अग्गें आने आह्ला जेह्ड़ा टाईम ऐ हून दा टाईम बी इ'न्ना एडवांस ऐ अग्गें आने आह्ला टाईम ते भलेआं गै जादा एडवांस होना क्योंकि अज्जकल दे टाईम पर सारें लोकें गी पता कि असें कि'यां करना उ'नें ई अपने फ्यूचर दी टेंशन लैने दी जरूरत निं होनी उ'नें अपना फ्यूचर पैह्लें ई सेट कीते दा होंदा ऐ उ'नें ई अपने ओपिनियन्स बड़े क्लीयर होंदे ओह् अपने अपनी एजुकेशन दी गल्ल होई जां फिर अपनी जॉब दे बारे च गल्ल होऐ अगर अस डेवलपमेंट दी गल्ल करचै डेवलपमेंट दिन ब दिन बधा दी ऐ पर गल्ल एह् कि केह् अस अस उस्सै स्हाब दे बधा नै आं कि नेईं बधा नै आं अगर अस अपनी सोच बी उस लेवल दी रखचै तां ते ठीक ऐ पर इक होर गल्ल में इद्धर बोलना चाह्गी कि डेवलपमेंट जरूरी ते ऐ लेकिन ओह्दे कन्नै सानूं अपने पराने जेह्ड़े रिलीजियस बिलीव्स न जेह्ड़े साढ़े अपने रिचुअल्स न ओह् सारे पिच्छें निं छड्डने चाहिदे सानूं उं'दा बी बराबर ध्यान होना चाहिदा अगर अस अपने जम्मू दी गल्ल करचै डेवलपमेंट दे बाद ई सिनेरियो ई पूरा बदली जाना डेवलपमेंट अगर धीरे धीरे बधा दी ऐ पर उस फेज़ पर निं बधा दी जिस फेज़ पर बाकी सारे कंट्रीज़ बधा दियां न ते अगर जि'यां हून अस डेवलपमेंट करा नै आं अजादी दे इ'न्नी देर बाद बी ते उस्सै स्हाब कन्नै बी साढ़ी डेवलपमेंट बधदी जा दी ऐ अगर साढ़ी डेवलपमेंट बधदी जा दी एह्दा मतलब कि असें आपूं बी बधना असें आपूं बी पराने ख्यालें च नेईं रौह्नां पर पुराने ख्याल पूरी तरहां छड्डना बी चंगी गल्ल निं ऐ सानूं पुराने जेह्ड़े ख्यालात न उ'नें ई कन्नै लेइयै उंदी जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां उंदे च पॉजिटिव प्वाइंट्स न ओह् सारे कन्नै लेइयै फिर डेवलपमेंट अगर अस करचै ते तां फिर ओह् स्हेई गल्ल बनदी ते में एह्दे बारे च इ'यै बोलना चाह्गी कि डेवलपमेंट जेह्ड़ी अगर अस पूरी दुनियां दी गल्ल करचै दुनियां दे फ्युचर दी गल्ल करचै तां साइंस दे फील्ड च विज्ञान जां इन सब दी फील्ड च अस काफी दुनियां ई टक्कर देआ ने आं साढ़े जम्मू दे जेह्ड़े लोग न ओह् काफी जादा हून इस टाईम पर काफी जादा डेवलप होई चुके दे न उ'नें ई पता ऐ साढ़े जेह्ड़े बच्चे न जेह्ड़े साढ़े ञ्यानें ऐं जम्मू दे उ'नेंगी सारी नॉलेज ऐ ओह्बी हून तुस दिखचै दिक्खो कि दिन ब दिन अगर सौ मार्क्स दा पेपर होंदा ऐ ते बच्चा सौ बिच्चो सौ बी लेआ दा ते ते होर इस तू बद्ध अस केह् बोली सकने आं अज्जकल बच्चें ईं टेक्नोलॉजी दी बी पूरी नॉलेज ऐ जेह्दी बजह् कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी डेवलपमेंट ऐ ओह् बड़ी जादा होआ दी ऐ डेवलपमेंट जादा होआ दी पर इ'यै गल्ल ऐ कि कन्नै कन्नै अस अपना रिलिजन बी चलाचै ते ओह् जादा चंगी गल्ल ऐ